न'आव जुनार फिसियो मोसौ बोरमा अमा दाउ फिसियो मोसौ फिसिनायावबो जोबोद कस्त' दङ सानफ्रोमबो आदार होनांगौ दै दौनांगौ मोसौ खुन्थि दोस्लायनांगौ आरो दुब्लियाव खेबनै खेबथामसो दोस्लायबाय थानांगौ जायो मोसौखौबो आरो मोसौनो जों जोबोद दाना जाहोनो हानांगौ बायदिसिना गुन्दै सफ्रै एबा मैगं थाइगं रुनानै जाहोनांगौ होनबासो जों गाइखेरखौ गाइखेरखौ बुरजा मोनो बेनिफ्राय जोङो फाननोबो हाय फाननानै जों फैसाफोरखौ जों गावबा गाव गाननो जोमनो हायो बा बेंकफोरावबो दोननो बा गथ' गथायगोनांफ्रा गथ' गथायफोरनो मेथाइ बायना जानो थाखाय फैसा मोनो आरो गाइखेरखौ जों लोंनानै जों गिलाससे गाइखेर लोंनो हाबा जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो मोजां मोनो बेनिखायनो जों मोसौखो सानफ्रोमबो दाना बायनानै होयो लगायो बायदिसिना खालामो आरो अमा अमा फिसियो जों अमाखौ उन्दैनिफ्राय बायना लाबोनानै जोबोद कस्त' आदार होनांगौ ओंखाम संनांगौ जों थास' लायनांगौ जायो थास' लायनानै माइरंजों थास'जों रुनांगौ जायो रुनानै जों आदार जाहोयो आदार जाहोनानै थास' जाहोयो बे थास' जाहोबा आदार अमाया जोबोद देरो माबायो अमाया गिदिर जायो देरलाङो जों अमा फाननानै जों जोबोर फैसार मोननो हायो जों मासे अमा फाननो हाबा जों पसिस हाजार त्रिस हाजार मोनो जों बेनिफ्राय बेखौ फाननानै जों निजे गाननो जोमना सोलिनो हायो फरायनो हायो बायदिसिना गथ' गथायखौ जों सोलोंथाइ लाहोनो हायो फरायनाय बिथिङावनो जा बायदिसिना माबानायफोराव जों दावगाहोनो हायो बेजों लोगोसे जोङो अमा फिसाबो जाहोनो हायो अमा फिसा जायोबा जोङो मासे अमायाव फाननानै जों पास हाजार सारि हाजार मोनो बिदिनो फाननानै जों बेंकफोराव दोननो हायो सोलिलांनो हायो जों न'खौ इसे मोजां माबा खालामलांनो हायो बेनि थाखाय जोंनो माबा खालामो आरो लोगोसे जोंनि नांगौबायदि थाखा फैसाखौ जों बाहायनो हायो अमा फिसिनानै अमा लानानै जों गावनि रोंगौथिखौ माबानो हायो आरो जों बोसोराव लायो अमा मानै माथाम लायो आरो आं अमा फिसाबो जोलैबो जाहोयोमोन नाथाय आं दा बे अमा फिसा जोलै गैथ'वा लायोमोन सम सम दा लाथ'वाखै बेनिफ्राय फिसा बायदों पास हाजार सारि हाजार लायो मासे अमायाव बायनानै बेखौ गिदिर खालामनानै आं फानगोन फाननानै फैसा मोनगोन निजे सोलिनो हागोन गाननो जोमनो बा बहाबा थांनो बहाबा फैनो बा जों माइ खेति खालामनायाव जों फैसाफोरखौ हासार बायनो हायो बायदिसिना माबायाव बाहायनो हायो अमा फाननानै आरो जों बोरमा बोरमाबो फिसियो बोरमा फिसिनानै जोङो जों माथाम माब्रै बोरमा बिमा खालामना लानो हायो बोरमा बिमाया फिसा जायो फिसा जाबा जोङो बे फिसाखौ जों खासि खालामनानैबो जों दस बार' हाजार बिस हाजारफोरलाय मोनो फाननो हायो आरो गोबां बोरमाखौबो जों दानदेरनांगौ जायो दै दौनांगौ जायो दोस्लायनांगौ सान्दुं गोसायाव सान्दुङाव खाना दोननो हाया बोरमाया गरमखौ माबा खालामनो हाया सायआव दोननांगौ जायो खस्त' बोरमायाबो बेनिफ्राय जों बोरमा फाननाबो जों थाखा फैसाखौ सोलिनो हायो जोंनि न'खरखौ जौगाखां होनो हायो न'खरखौ मोजां खालामलांनो हायो जेरै जायहा गथ' गथाय फरायनाय थायो बिसोर गथ' गथायनि खरसबो ओंखारो बा गाननाय जोमनाय गस्ला जि बायनो हायो लेखा फरायनायाव पेन दतपेन बायदिसिना बायना होनो हायो जोङो सोलोंथायावबो फरायसालियाव गथ'फोर फरायनायावहा जों फिस हैनो हायो प्राइभेट स्कुलाव होदोंबा बेफोर दरमहाखौ माबा खालामनो हायो आरो लोगोसे बेनिखायनो बोरमाखौबो जों फिसिनो हायो बोरमाजोंबो जों थांना थानो हायो बोरमायाबो जोंनि थाखाय जोबोद रां खामायनो होनो होयो बोरमायाबो आरो दाउ फिसियो दाउआबो फिसानिफ्राय गिदिरहालागि कस्त' दङ जेरै दाउ फिसा ओंखारबा आदार होनांगौ जायो माबा बायदिसिना दाउखा सिलाया लाङोखोमा बेफोरखौ जों दाउसिन दाउखा सिलाफोरखो जों होस्रांनांगौ जायो बिदै दैनाय समावबो जों खाथबखौ नायना होनांगौ जायो आरो दाउ बिदैखौ जों मोजांहै जोथोन लानानै गनो होनांगौ जायो गहोनानै जों फिसा ओंखारो फिसा ओंखारबा जों एंखुर होनांगौ जायो ओंखामफोर सारना होनांगौ जायो बेफोरखौ जों नायनांगौ बबावबा बायदिसिना गाज्रि खेसेर माबाफोराव थांदों नामा जों बेखौबो नायबाय थानांगौ जायो लोगोसे दाउखौबो जों फाननानै जोबोद फैसा मोनो इनकाम खालामनो हायो जों सोलिनो हायो बेनिखायनो जोङो माबा खालामो आरो लोगोसे दाउआबो जों बेमार फैयो बेमारनि थाखाय जों मुलि होनांगौ जायो दाउखौबो आरो दाउनोबो जोङो माखासे फैसा थाङो मुलि बायनानै ओंखामजों लगायनानै सारना होनांगौ जायो दाउखौबो दाउ फिसिनानैबो जों गोबां थाखा खामायनो हायो फरायनाय बायदिसिना बिथिङाव बेनिखायनो जों नंगौ माबानांगौ जायो दाउ दाउ बिदैखौबो जों फाननो हायो दैसेयाव दस ताकाखालाय रां खामायनो हायो दाउआबो गोबां थाखा फैसाखौ जों लाब खामनो हायो लोगोसे दाउ फिसा ओंखारबा बेमार जायो बे बेमारखो जोङो होबथानांगौ जायो मुलि लायनानै माबा खालामनांगौ जायो दाउफोरखौ दैनो थाखाय खाथ'खौ नागिरो बे खाथ'खौबो जों खाना होनांगौ जायो जिगाब होनांगौ जायो बायदिसिना खस्त' दङ आरो जोङो अग्रं दाउ अग्रं बानायनांगौ जायो बे दाउ अग्रं बानायनायावबो गोबां थाखा फैसा नांगौ जायो जों हाजिरा लानांगौ जायो हा खोनांगौ जायो न' बानायनांगौ जायो खादा खानानै होनांगौ जायो दाउआ दैनो थाखाय थानो थाखाय बेफोरबायदि खस्त' दङ बायदिसिना माबानायनि गेजेराव आरो लोगोसे जोङो दाउ फारौबो फिसिजायो फारौआबो फाननानै फैसा मोनो एबा जानोबो हायो गोबां खस्त' माबा खालामनांगौ जायो दाउखौबो माबा खालामनांगौ जायो बेनि थाखाय दुखु माबा कस्त' दङ बेफोरखौ जोङो फाननानै जों गावबा गाव जिउनि जिउ खुंलांनो हायो गोबां फारौफोरजोंबो सोलिनो हायो न'खरखौ जौगा होनो हायो बेबायदिनो आरो आरो जों गाइखेर गाइखेरखौबो फाननानै जोङो गोबां माबा खालामनो फैसा मोनो जों गाइखेर मोसौ फिसानिफ्राय फाननानै जों मोसौ मासे बायफाफिननो हानायनि रां मोनो सानफ्रोमबो जों दस लिटार बायदिसिना मोनो मोननानै बेखौ जोङो फवासेयावहाय पन्द्र' ताका लायो जों बाजार हाथायफोराव फानहैयो बा गामि गामिनि लांफैयो गाइखेरखौबो गाइखेरजोंबो जों न'आव बायदिसिना ओंखाम बायदिसिनाबो जानो हायो साह फुदुंना लोंनो हायो जों आलासि उलासि फैबा खामानि मावनो हायो बिदि आरो लोगोसे जोङो गाइखेरखौ जों देहानि थाखाय गोग्गोम जायो मोजां किन्तु गाइखेरखौ बाराद्राय लोंबाबो जोंनि देहाया माबा जायो माने जों फाननो हानाय बायदिसिना थाखा फैसाखौ सोलिनो हायो खामायनो हायो गाइखेराबो जोंनि थाखाय मोसौआ जोबोद माबाखा जों मोसौ गायनो बहुत दाना जाहोनांगौ जायो मोजां मोजां गांसो होनांगौ जायो आरो गुन्दै सफ्रै बायदिसिना मैगं थाइगं रुनानै होनो हायो संना होना होयो बेखौबो जाहोबासो बिमाया साइस्त' जायो गोग्गोम जानानै मोजां जानानै जों गाइखेरखौ गोबां मोनो मोनबासो जों मोसौ फिसाखौबो जों मोजांहै लाखिनांगौ मोसौखौबो जों बेमार आजार जाहोनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनांगौ जायो बेनिखायनो जों गाइखेर बायदिसिना फाननानैबो जों सोलिनो हायो न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो मोसौनि गोबोरखिखौ जोङो माइ आबाद बा मैगं थाइगं बा गय बिफां गायनाय बायदिसिना आबादफोरावबो जों होनो हायो गोबोरखिखौ गय बिफांफोरा मोजां जायो बा माइ आबादफोरा मोजां जायो मोसौनि गोबोरखिया जोबोद हासार रासायनिक हासार बेफोरो जोङो हासारखौ होनानै जों जोबोद माबा खालामनो हायो खेतिखौ जों मोजां खालामनो हायो माइ आबादावबो जोबोद जायो खोथिया फोनायफोरावबो जों मोसौ गोबोरखिखौ होनाय जायो बेनिफ्राय जों माइखौ मोजां मोनो गोबोरा जोबोर हासार गोनां गोबोरनिफ्राय जों बायदिसिना हासार बानायनो हायो हासार खालामनो हायो माइ खेतिफोरा मोजां जायो मैगं थाइगंफोरा गोबोरखिनि मैगं थाइगंफोरा जानोबो गोथाव जायो मोजां जायो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो जों लोगोसे मोसौखौ जों मोजां साफा जायगायावहाय दोननांगौ जायो सानफ्रोमबो बिनि खिखौ जों सुस्रानांगौ जायो हासुदैखौ मटर होनानै दैजों माबा खालामनांगौ जायो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आबादनि थाखाय मोसौ खि नङाबा जोंनि आबाद माबानो हाया मोसौ गोबोरखिया जाबाय न'नि हासार बेफोरो जों बायनो नाङा इउरिया पटासफोर बायदि नङा न'नि गोबोरखि बेयो जेबो बेमार आजार जाया जाते बेखौ जानानै जों मोजां जायो मोजां माबानो हायो बेनिखायनो जों गाइखेरा जोबोद गोनां जों गाइखेरखौ फाननानै जेमान खामायनो हायो जोङो बेंकफोराव फैसा दोननो हायो आरो गाननो जोमनो हायो फरायनो हायो बहि पेन बायदिसिना बायना लानो हायो फरायनायाव टिउसन बायदिसिना खरसफोरावबो जों गाइखेर फाननानै बिमा बिफाया होनो हायो गथ'फोरखो मोजां खालामलांनो हायो बेबायदिनो गाइखेरा जोंनि देहाखौ मोजां लाखियो गाइखेरा गाहाम बेनि थाखायनो आरो अमा अमायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां अमाया सम सम बेमार जायो अमाखो जों बिजि होनांगौ जायो जों अमा फिसा जाबाबो आदार होनांगौ सानफ्रोमबो जाहोनांगौ जायो जोङो अमा बिमा खालामनाया जाबाय अमाया जाबाय मासेया सोरबा बार'ता पन्द्र'ताबो जायो बे अमा फिसाखौ जों लाखिजोबनो हायोबा बहुत फैसा फैयो बहत इनकाम जायो जों गैयाबाबो जों पन्सास साथि हाजारसो मोनो इनकाम जानानै बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हायो हा हु लानो हायो न' बां लुनो हायो फोसाबनो हायो जोङो गावबा गावनि थांना थानायनि थाखाय लामाखौ दिहुनना लानो हायो बेनिखायनो जोङो अमा फिसियो अमा नङाबा जों बर'फ्रा थांना थानो हाया अमा गैयाबा जों सोलिनो हानाय नङा बेनि थाखायनो जों अमा फिसियो अमाया मानसिनि जिउखौ जोबोद माबा खालामनो हायो जों अमायाबो जोंनि जिउ खुंलांनो थाखाय मोजां मोजाङै सोलिलांनो हायो जोंखौ माबानो हायो जों अमा नङाबा जों सोलिनो हाया जों बहुत फैसा मोनो जों बोसोराव अमा फिसा फथलनै फथलथाम जाबानो जों दुइ लाख देर लाख मोनो बेनिखायनो जों अमाखौ जों जोबोद फिसिनो गाहाम मोनो लोगोसे अमा आदाराव सफ्रै सावनांगौ जायो जौ सफ्रैखौ जों सफ्रै गुन्दै ओंखामदों लगायनानै होयो आरो ओंखामबो संनांगौ जायो आरो थास'बो लायनानै जों नागिरनानै रुनानै जाहोयो अमाया होनबासो देरो गिदिर जायो फिसाफोरनो मोजां गाइखेर होनो हायो भिटामिन जाहोनांगौ जायो गुन्दै बायनांगौ जायो बेफोरबायदि बहुत कस्त'नि गेजेरजों जों अमा फिसियो अमा फिसिनायाव जों जोबोद कस्त' दङ जों सानफ्रोमबो बहा मोनगोन बहा मोना आदारखौ जों सानबाय थानांगौ जायो जों थास' लायो जों बांगालबारियाव थास' लायनानै जोङो रुनांगौ जायो थास'खौ जों बहा मोनो बहा मोना थास'आ रज'यो खेसेराव अमानि थाखाय जों खेसेर खेसेर लायनानै आदार होनांगौ जायो जाहोनांगौ जायो माइरंबो होफानांगौ जायो आरो सम सम सापद दानाबो बायनांगौ जायो भिटामिन बिजि बायदिसिना होनाबो जों फैसा थाङो थांनायखौ जों अमाया मोजां जाबा जों फाननानै जों सोलिनो हायो आरो लोगोसे जोङो बेमार आजारनिफ्राय जों माबा खालामनांगौ जायो बिजि होबाय थानांगौ जायो मुलि जाहोनांगौ जायो फिलौ अमाना फिलौ जायो अमानो जोङो जाहोबाय थानांगौ जायो मुलै मास मोनसेयाव गरसेहै जाहोबाय थाबा फिलौआ ओंखारबा अमाया देरो मोजां जायो बेबायदिनो जों सोलिनो हायो अमा फिसिनानैबो जों जोबोद माबा खालामनो हायो आरो दाउ दाउआथ' जोंनि थाखाय न'आवहाय फिसिनानै माबा खालामनो हायो दाउ दैयो फिसा ओंखारो जानोबो हायो फाननोबो हायो जों खामायनोबो हायो अमा फिसिनायाव जों जोबोद गाहाम मोनो बा दाउ फिसिनायाव जोबोद गाहाम मोनो जों अमा दाउखौ जोङो बहुत गिदिर गिदिर खालामनाबो फाननो हायो जों फोसाबना खासिबो खालामनो हायो खासि खालामोबाबो अमायाबो दाम दङ दाउआबो दाम दङ दाउआबो केजिसेयाव सारिस' पास्स' खालाय मोनो गिदिर गिदिर जाबा जों बहुत फैसा मोनो फाननानै जों गैयाबाबो एक हाजार दुइ हाजारसो मोनो फाननानै जों माबा खालामनो हायो दाउखौबो बोरमा बोरमायाबो जोंनि थाखाय फिसा मानै खालाय जायो मानै माथामबो जायो बेखौ जों फेदेरनानै फाननो हायो जाहोनो हायो बायदिसिना खामानियाव मावनो हायो जोङो ओंखायनो बोरमायाबो जोंनि थाखाय जोबोद जों थांनानै थानो थाखाय जोङो माबानो हायो बोरमायाबो जोबोद फैसा फैयो सिगाङावसो दाम गैयामोन दानिया बोरमायाबो जि बिरात दाम जाबाय पन्द्र' हाजार खालाय मोनो मासे बोरमा खासि फाननो थाङोब्ला गिदिर गिदिर खालामनो हायोब्ला जों बेफोरबायदिनो बिजनेस खालामनानै सोलिना थानो हायो जिउ गावनि जिउखौ जों खुंलांनो हायो जों मानसि हिसाबै न'खराव जों अमा दाउ फिसिखायो बे अमा दाउ नङाबा जोंनि न'खराव सोलिना थानो हाया जायो जानोबो हायो जों फाननोबो हायो अमा दाउ बायदिसिना बेपार खालामनानै जों सोलिनो हायो आरो लोगोसे जों बेफोरनिफ्राय जोङो सोलिनो हायो गाइखेर बेलेक बेलेक बा गाइखेरखौ जों फाननो हायो लांनो हायो जों सानफ्रोमबो सोलिनो हायो माबानो हायो

गाइखेरखौ जों जानानै जोबोद गाहाम मोनो गोजोननाय मोनो देहाखौ जों मोजां मोनो बेनि थाखायनो खालामो आबादखौ मोसौखौ जों गलियाव खाफैनांगौ जायो दै दौनांगौ जायो लांफैनांगौ जायो जों मोसौ फिसा जाबा जों नेनांगौ जायो मोसौखौ नायबाय थानांगौ जायो बेबायदिनो सोलिलाङो मोसौआ दामब्रा जायो दाम्ब्रि जायो बे दाम्ब्रा दाम्ब्रिखौ जोङो गिदिर खालामनानै फाननो हायो मोसौ मासेया पन्सास साथि मोनो बेफोरबायदि आबाद खालामनानै जोङो सोलिनो हायो मावनो हायो दांनो हायो आरो बेनिखायनो जों मोसौ फिसियो मोसौखौ जों जोबोद बारा कस्त' गैया आदारल' दानाल' लगायना होनांगौ नायबाय थानांगौ दै दौनांगौ बेफोरबायदि खालामो जों मोसौआबो बेमार जायो बसन्त' ओंखारो बिजि होनांगौ जायो बिगुरफोर दोलायो आथिं खरा जायो बेनिखायनो जों कस्त' खालामो दुखुयै माबानांगौ जायो आबादखौ जों मावनांगौ जायो बेबायदिनो जों बर' मानसिया अमा दाउ बोरमा मोसौ लायाबा जों सोलिनो हाया बेफोरबायदि बेपार बिजनेस खालामनानै जों सोलिनानै थायो हाजासे मावो दाङो जोङो बेबायदिनो सोलिलाङो थाखा फैसा जों खामायनो हायो गावखौ सांग्रांहै जान्जि खाफ्रानांगौ जों अमा फिसियो दाउ फिसियो बोरमा फिसिनानैहा बेबायदिनो मावो दाङो जों सानफ्रोमबो हर जाबानो सोरांनायनिफ्राय जों मोसौखौ दान्दोल होनांगौ जायो दै दौनांगौ जायो दाना लगायना होनांगौ जायो आरो गुन्दै बायदिसिना होयो फिथाइ सामथाय बायदिसिना कबि बायदिसिनाबो रुना होनांगौ जों मोदोमफुल फिथाइफोरबो रुना होनांगौ जायो संना होनांगौ जायो जों जाहोयो सङो बेफोरबायदि कस्त' दङ मोसौआबो गाइखेरखौ जों फाननानै जोबोद खामायनो हायो जों गथ' गथाय फेदेर फेदेरनो हायो फोरोंनो हायो जोङो गाननाय जोमनाय जों हौवाफोरनिफ्राय गैयालासेनो सोलिनो हायो मोसौनिफ्राय जों जोबोद गाइखेर मोनो जाहोनानै माबानांगौ जायो बोरमाखौबो जोङो सानफ्रोमबो दान्दोल होनांगौ लायनांगौ गहालियाव खाफैनांगौ जायो आदार होनांगौ जायो जोङो जों खस्त' गैयाबालाय बोरैथ' फैसा मोननो बेबायदिनो बोरमा फाननाबो जों बहत न'खरखौ माबानो हायो सोलिनो हायो दाउ दाउआबो बेमार आजार जायाबा जों जोबोद फैसा मोननो हायो दाउ फाननो हायो जानो हायो आलासि उलासि फैब्ला अमा बेदर लायनाङा दाउ फुथारना जानो हायो सोंनो हायो बिदिनो कस्त'नि माबाजों खामानिखौ मावो जोङो

सोलिनो हायो थाखा फैसा जों बोसोराव गाइखेर फाननानैबो मोनो जोङो पन्सास साथि हाजारसो फैसा मोनो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मोसौ गैयाबा जों थांना थानो हाया मोसौआ जाबाय जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो राहा हरो न'खरखौ सोलिलांनो सप्ताहनि खरस जाहोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय माबाफोर लाबनो हायो दाउआबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सानफ्रोमबो जों न'नि माइरं बायदिसिनाखौ सारना होनो हायो जों दाउनिफ्राय दाउदै मोनजायो दाउदै फाननो हायो दाउ फाननो हायो जों मासेयाव जों दुइ केजि तिन केजि जाहोनो हायो दाउखौ बेमारनिफ्राय जों होब्थानो थाखाय मुलि लायनांगौ जायो मुलै जाहोनांगौ जायो बायदिसिना खालामनांगौ जायो जों खस्त' सानफ्रोमबो माइ गारना होनांगौ जायो माइ जायो दाउआ ओंखामबो जायो माइरंबो जायो आदार सफ्रै गुन्दैखौबो जायो दाउआ सफ्रै गुन्दै जानानैबो दाउआ माने सोलिना थानो हायो बेबायदिनो जोङो दाउखौ सानफ्रोमबो नायनांगौ जायो बहा थांदों बहा थाङाखै आदार होनांगौ जायो माबानांगौ जायो जों सानफ्रोमबो दाउखौबो खस्त' दङ बेबायदिनो जों मोसौनिफ्राय गाइखेर फाननानै जोबोद न'खरखौ फोथांना दोनना लाखिनो हायो गाइखेरा जाबाय जोंनि जों बेखौ साहा लोंनो हायो गाइखेर लोंनो हायो बेबायदिनो जों फाननानैबो जोबोद फैसा मोननो हायो जोबोद बायदिसिना माबा सोलिनो हायो देहाखौबो गाहाम मोनो गाइखेरा जोंनि थाखाय खुदियाफोरनो जों लोंहोयो जाहोयो बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हायो देहाखौ जोङो दा सोलिनो हायो जोंनि गेजेराव बायदिसिना मोसौ मोसौ गाइखेरखौ जों मोसौखौबो जों सम सम थुखैनांगौ जायो मोसौ गैयाबा जों माबानो हाया मोसौआ जाबाय जोंनि थाखाय मोसौआ जोंनो आदारनि गाइखेर होयो बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हायो मोसौ खिजों जों आबाद मावनो हायो माबानो हायो बेनि थाखाय खस्त' दङ जों मोसौखौ दान्दोल होनांगौ जायो आदार होनो नांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो गांसो हानांगौ जायो दाना लगायना होनांगौ जायो जोबोद कस्त' दुखु बेबायदिनो जों खामानि मावनांगौ जायो जों मोसौ खिखौबो जों फाननो हायो थेला हिसाब जों पास्स' लायो आरो ट्रेक्ट'र थेलाजोंबा जों लायो हाजार बार'स' बेबायदिनो जों फानहरनोबो हायो जों सप्तानि खरस जानो हायो मावनो हायो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सानफ्रोमबो कस्त'नि गेजेरजों जों अखा बांखा मोसौखौ जों सानफ्रोमबो मावनो हायो बेनिखायनो जोंफोर

खामानियाव बाहायनांगौ जायो जोङो बेबायदिनो आदार होनाय मावनाय माबानायफोरावहाय बोरमायाबो बोरमाखौ जों गावबा गाव आदार जानो थाखाय जों माबानो हायो दोना हैनांगौ जायो दुब्लियाव जायगा माबानानै गांसो जाहोयो खामानियाव बाहायनो हायो जों बोरमाफोरनो रसा दिरुं फैनांगौ जायो दिरुं रसाजोंसो जों खामानि मावनो हायो बेबायदिनो जोङो थांना थानो थाखाय जोबोद मावगासिनो थायो माबागासिनो थायो बेनिखायनो कस्त' दुखुनि गेजेरजों बोरमा फिसियो बोरमाया अखा अखाफोराव गाबखावबाय थायो बेफोरबायदिनो गोबां कस्त'नि गेजेरजों जों फिसियो बोरमाखौ बोरमायाबो गुन्दैबो होनांगौ माइरंबो होनांगौ बेबायदिनो खामानियाव बाहायबाय थायो लोगोसे अमा दाउ बोरमा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेखौ फिसिथारनांगौ जायो जों बेखौ फिसियाबा जों सोलिना थानो हाया जों खेति खालामना जानाय आबादारि मानसिफोरा जों बेबायदिनो सोलियो जों बोरमा अमा दाउ मोसौ फाननानै जोङो बाहायनो हायो अमायाबो अमा फाननाबो जों जोबोद सना रुफाबो लानो हायो जों गाननाय जोमनाय लानो हायो पन्सास साथ्थि हाजारनिबो जों सना बायदिसिना फाननानैबो लानो हायो मावनो हायो बेनि थाखाय कस्त' दङ अमा थायोब्ला अमाया किन्तु बिराद उरो न' न' खाना दोननांगौ जायो अमा गला नांगौ जायो अमा गला गैयाबा मालायनि न'आव थाङो मालायनियाव थांबा सोरजोंबा बुजाना हरगोन सोरजोंबा दांख्लब सुख्लब खालामना हरजायो बेनिखायनो अमाखौ जों गन्द्रायाव सोना दोननांगौ अमा गन्द्रायावहाय रसाजोंबो खाना दोननांगौ अमाखौ जों आदार होबाय थानांगौ सानफ्रोमबो जों दिनाव जों फुङाव गासे सानजौफुआव गासे मोनाबिलि मोनाबिलि समाव गासे होयो आरो जों माब्लाबा जों हराव ओंखाम जाखांनानैबो जों आदार होनो हायो अमाखौ जों सानफ्रोम माने आदार होबाय थानाय बे अमाया मोजां जायो थाबनो गिदिर जायो सय माहफोरावनो जों त्रिस हाजार सल्लिस हाजार मोननो हायो अमा फाननानै जोङो जिउ खुंलांनो हायो आरो दाउखौबो जोङो थाब थाबनो माबाबाय थाबानो जों देरलाङो आदार जाहोबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ आंनि बुंनाया बेनोसै